भोपाल ज़िले में बुजुर्ग को को आबादी जो है स्वास्थ्य को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ठीक ठाक नहीं लगता यानि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने शुरुआती दौर पे अपना स्वास्थ्य को उतना अच्छा से ध्यान नहीं दिया है जिससे वह अभी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके जीवन में अभी बहुत सी चुनौतियाँ आ रही हैं जैसे जो साठ साल से ऊपर हो गया है रिटायर वाला व्यक्ति तो वह अपने घर में उनको चलने फिरने घूमने कहीं इधर उधर जाने का तक का बहुत सारा समस्या का इनका सामना करना पड़ रहा है यदि ये लोग पहले जो उनकी उम्र थी जवान वाला उस टाइम में अपना सवाल स्वास्थ्य को देखभाल क्या होता समय समय में भोजन करना जैसे जैसे एज़ बढ़ रही है अपनी उस हिसाब से अपने को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा भी यह लोग देखभाल कर लिया होता तो आज इनको इन सब प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता ऐसे समाज में हमारे ऐसे ही ज़्यादातर चलते आ रहा है कि हमारे समाज के लोग अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं ज़्यादा वह किस पर ध्यान देते हैं वह अपने काम पर अपनी जिम्मेदारी पर मैंने पहले जो महत्व दिया जाता है वह अपना काम होता है बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले अपना स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए ताकि वह ख़ुद स्वस्थ रहेगा जब तो अपना परिवार का ध्यान रखेगा और बाकी चीज़ों में अपना योगदान देगा